سر لکی ٹریول ایجنٹ بات کر رہے ہیں جی سر میں وارانسی سے ہوں مجھے اصل میں اسکون ٹیمپل گھومنے جانا ہے جی جی اور ہم سات لوگ ہیں ہمیں ایک سیون سیٹر گاڑی بھی چاہیے ہوگی جی جی سر اصل میں ہمارے جو سارے دوست ہیں وہ بہت گھومنے میں اوکستا رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی جی آپ مجھے ذرا تھوڑا سا اس کے بتائیے گاڑی کیسی ہے آپ کی اور ڈرائیور صاحب کیسے ہیں ان کا مزاج جو ہے کا یہ سب بتائیے اوکے جی جی اچھا جی جی جو آپ ہمیں ڈرائیور صاحب دیں گے آپ کہہ رہے ہیں گائیڈ بھی ہیں وہ تو وہ ٹیمپلس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں نا اچھا اچھا تو سر ہمیں صبح ہم چاہتے ہیں صبح سات بجے نکلیں یہاں سے جی جی اچھا کار مجھے بتائیے کار میں اے سی تو ہے آپ کے جی جی جی ہاں سیٹنگ کمفرٹیبل ہے نا اس میں سات لوگ آرام سے کوئی دقت تو نہیں ہوگی ان کو اچھا مجھے تھوڑا یہ بتائیں گے کہ اگر ہم کھانا وغیرہ چاہیں کرنا آپ سے تو ہو سکتا ہے کیا دوپہر کا کھانا اچھا اچھا جی جی جی ٹھیک ہے سر مجھے یہ بتائیے کتنے پیسے لگیں گے ہمارے جی جی سر ایک دن کا چلیے ٹھیک